میں بہار سے بلانگ کرتی ہوں مجھے بہار میں زیادہ تر مردوں کا کپڑا سلانا پسند ہوتا ہے پینٹ شرٹ لنگی پاجامہ یہاں کے لوگ زیادہ پہنتے ہیں اور عورتوں میں شلوار قمیز زیادہ پہننا پسند کرتے ہیں اس لیے میں زیادہ مرد اور عورتوں کا کپڑا سینا پسند سلائی کرتی ہوں اور میں نے اس کو سیکھا ہے جب میں میٹرک پاس کری تھی تبھی میں نے سیکھا ہے اور میں اب چار لوگوں کی ٹیم بنا کر کے میں کپڑے سلائی کرتی ہوں مجھے نئے نئے طریقے سے کپڑا سلائی کرنا پسند ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اور زیادہ بہتر کروں اگر سرکار سے زیادہ لون مل جائے تو میں اور بہتر کام کرنا پسند کروں گی یہ کام بہت ہی اچھی ہے عورتوں کے لیے جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو عورتوں گھر میں رہ کر کے اپنا کچھ روزگار کما سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ڈولپ کر سکتی ہے اس لیے سلائی کرنا بہت ہی اچھا کام ہے اور جتنا ہی کریے اتنا ہی بہتر ہے ابھی میں نے بچوں کی کپڑے میں شروعات کری ہوں اور بچوں کے کپڑے میں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں بہت طرح کے آئٹم بنتے ہیں جس سے ہم نے بہتر کام کرنے کی کوشش کی ہے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے میں نے اور بہت زیادہ ٹیم کو اکٹھا کیا ہے جس سے میں اس کام کو اور پھیلا سکوں اور جہاں تک ہو سکے گا میں اور اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گی نہیں اور اپنا بہتر دوں گی اور مجھے کوشش کروں گی کہ اس سے اور بے روزگار عورتوں کو روزگار کا کام ملے جہاں تک ہو سکے میں نے اپنا بہتر کر رہی ہوں اور سرکار اگر تھوڑا کچھ کو لون اگر پاس کر دیتے ہیں تو اچھے سے اچھی تکنیک کا مشین میں استعمال کروں گی اور اس کو اور ایکسپینڈ کرنے کا کام کروں گی جس سے اور لوگوں میں نئی نئی ڈیزائنوں اور نئے نئے فیشنوں کا ایجاد ہو سکے بس اور جتنا ہو سکوں میں اپنی بہتر کروں گی شکریہ